پٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمت نے بائیکنگ کو بہت طریقوں سے متاثر کیا ہوا ہے یعنی پہلے کے زمانے میں پٹرول بہت سستا ہوا کرتا تھا لیکن آج کے ٹائم پر پٹرول اتنا زیادہ مہنگا ہو گیا ہے کہ عام طور پر ایک عام آدمی بہت مشکل سے ہی پٹرول ڈلوا پاتا ہے یا پٹرول خرید کر کے گاڑی چلا پاتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ایندھن کا زیادہ استعمال ماحول کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے کیوں کہ اسی کی وجہ سے پردوشن اور ماحول خراب ہو رہا ہے جس سے ہمارے بچوں کو بہت ہی زیادہ صحت پر اثر پڑ رہا ہے ہمارے یہاں کے جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں ان کی صحت پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے صرف ان ایندھنوں کے وجہ سے اور اس کے علاوہ پٹرول کی قیمت روزانہ اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ ان کے پوچھنے کا نام نہیں اور بھی بہت سارے مسائل ایسے ہیں جس سے ہم لوگوں کو بچنے کی ضرورت ہوتی ہے اور میں حکومت سے یہی درخواست کرنا چاہوں گا کہ پٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمت پر روک لگایا جائے اور ایک عام انسان کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے اور اگر وہ بائیک چلانا چاہتا ہے تو اگر پٹرول محض سستا ہو گیا تو اس کے لیے بھی آسان ہوگی گاڑی چلانا اور بھی عام لوگوں کے لیے آسان ہوگا گاڑی چلانا